आबाद मावो दे फाथोबो माइबो ओमफ्राय मैगं थाइगं बिदिनो भिन्दि आलु जोगोनार आलुआव जोगोनार होयो थाइयोबो मोनजायोबो ओमफ्राय लाफा फोयो ओमफ्राय गाजरफोर होयोबा गाजरफोर मोनजायो आरो आं मोसौ गैयैखायनो फोलाबो जालाबो बायनानैसो जायो आङो आबादखौनो खालामला मोसौखौनो फानजोबबाय हालेवनोबो मोनला ओंखायनो देग्लाय हनै माइखौनो गाइनो मोनाखिसै आंहा लामा गैयैनि टेक्ट'रखौनो लांनो हायाखिसै खोथिया फोनायखौनो गासिबो फानजोबनाय जाबाय फिसालाया ओमफ्राय माइब्रा एसेमोन मानसिफ्रा बायनानै लांजोब्बाय गैया आं सिमोनबो गाइनाय जायाखै देग्लायबो गायनाय जायाखसै माइया फुल फाख्रि रासिन गाइनाय जायो ओमफ्राय रन्जित ओमफ्राय आमपाख्रि ओमफ्राय फुलफाख्रि बेखौ गाइयो